ओइ सालथे मा

लोखि बाजाराव होद थां थांनांगोन अह मागो बायनानै अह थियेटार लाबोग्रोथों र' माजोंनो बेटारि गारिजोंनो थांला बायनांगोन ओइ भाराया मुथा मुथि बिसिमहालागै सानैसोबा एक्स' थाखा लागोन लोंनायखौथ' लाखानागोन लोंनानै बुजाबालाय थोद थियेटारा माबाया फैगोन बै जोंहा पामपुलिनि आर'नाइ आर'नाइया फैगोन मोजां दासान्दै मोजाङै थिकेटनि दामा इस्पेसेलाव दुइस' बिनिफ्राइ जा सेकेण्ड क्लासाव एक्स' गेलारियाव आसि ओरैजाय मथा मुथि अह मोजां थिगैनो ओरै थाब थांनांगोनथ' र' नोंसोरथिं बानजायाथ' र' बेवाइफोरजों थाङोबा खानाय गोलाव जायोलै जानायालाय हाब माजों अह नंगौ र' मोजां बा नायगोन र' अह दे जागोन दे लाना फैगोन दोन्थ'